ہمارے یہاں پر عام طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہے تو ان کی پرورش بہت سنبھال کر کی جاتی ہے کیوں کہ جب کوئی نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا احتیاط ماں کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ جہاں پر اس بچے کو رکھا جاتا ہے یا جس مکان میں اس بچے کو رکھا جاتا ہے تو وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ماں کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے جس سے ان کا بچہ صحت اور تندرست رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً شروع کے چار یا پانچ یا چھ مہینے تک ماں کا ہی دودھ پلانا چاہتا ہے کیوں کہ ماں کی دودھ میں جو پروٹین یا جو طاقت رہتی ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی اس لیے اور اس کے علاوہ بچوں کی مالش بھی بہت اچھے سے کی جاتی ہے کیوں کہ اس مالش کے ذریعے سے ان بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے جس سے ان کا وزن بڑھتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو بچوں کو تندرست رکھنے میں مدد کرتی ہے اور خاص طور پر یہ زیادہ تر نوزائیدے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے